ویسے دلّی میں اگر ٹرانسپوٹیشن کی بات کی جائے تو سستی ویسے بات کی جائے تو جیسے آپ کے یہ ای رکشہ ہو گئے شیئرڈ آٹو ہو گئے آپ کی دوسری رکشہ ہو گئیں میٹرو ہو گئیں یہ ویسے بسیز ہو گئیں یہ سارے آپ کے سستے ٹرانسپوٹیشن میں میرے کھیال سے جانی جاتی ہیں لیکن اس سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں ہیلتھ کا بھی بڑا امپیکٹ پرتا ہے جیسے کیونکہ آپ جو ہے اپنی پرسنل کوئی چیز نہیں یوز کر رہے ہیں آپ آج آپ بیٹھے ہو کل کوئی اور بیٹھے گا آپ سے پہلے بھی چار لوگ بیٹھے ہوں گے تو ان کے ہاتھ لگنا کچھ بھی ہوتا ہے کبھی کسی کو کف کولڈ ہوتا ہے کبھی کوئی بیکٹیریا ہوتا ہے تو یہ سب چیزیں آپ کہیں نہ کہیں ٹرانسفر تو کر ہی لیتے ہیں کہیں بھی بیٹھ کے میٹرو میں جا کے اگر آپ کارڈ بھی اپنا سوائپ کر دو تو وہاں پہ بھی ہزار لوگوں نے اپنا ہاتھ دیا ہوا ہوگا وہ اس کو اب جیسے کووڈ کے ٹائم پہ یہ ایشو ہوا اب جانا تو ہے ہی آپ کو کرنا تو ہے یوز کرنا ہی ہے تو مجھے لگتا ہے یہ ہیلتھ میں بڑا زیادہ امپیکٹ دے دیتا ہے اور دوسرا مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو جتنے بھی آپ کے یہ ساری چیزیں امپلائمنٹ جو ہے وہ بھی تھوڑی جینریٹ کر سکتی ہیں کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ آج کل دیکھیے ہر کوئی کیب اور یہ سب تو افورڈ نہیں کر پاتا لیکن جیسے ایک شروع ہوا ہے کہ جہاں پر آپ اپنی بائک بلوا سکتے ہیں کم ٹائم میں آپ جلدی پہنچ جائیں گے اس کے لیے آپ کو کوئی ہائی فائی کوالیفکیشن نہیں چاہیے ہوتی ہے ہاں جو بھی ڈرائیور ہے یا وہ ہے اسے ایک تو وہ وہیکل چلانے آنی چاہیے اس کے پاس صحیح سے لائسنس ہونا چاہیے راستے تھوڑے پتہ ہونے چاہییں ویسے تو آج کل راستے یہ گوگل میپس بھی بتا تیتا ہے اور تو مجھے لگتا ہے یہ ایسے چھوٹے چھوٹے ویوسائے جب جینریٹ ہو جاتے ہیں تو یہ لوگوں کے لیے بھی ایزی ہو جاتا ہے کہ کچھ تو ان کے یہاں پہ انکم آ رہی ہے کچھ تو آمدنی آ رہی ہے تاکہ ان کا روز مرہ کا کھرچہ یا کچھ جیسے کہتے ہیں کہ فیملی چل سکو ہے